खाना बनाते समय हम विभिन्न प्रकार कि सावधानियाँ बरतते हैं जैसे मैं कहना हमेशा हाथों को अच्छी तरह से वॉश करके ही खाना बनाती हूँ मैं सदी हि भोजन साफ़ बर्तन में बनाती हूँ और सब्ज़ियों को हमेशा धो कर ही बनाती हूँ खाना बनाते समय साफ़ पानी का उपयोग करती हूँ खाना बनाने से पहले मैं रसोई घर को साफ़ कर के खाना बनाती हूँ और मैं हमेशा एम डी एच कम्पनी के मसालों का इस्तेमाल करती हूँ जिससे खाने में स्वाद बहुत अच्छा आता है मैं मसालों को हमेशा एयर टाइट डिब्बों में रखती हूँ जिससे कि उन्हें लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है ख़राब भी नहीं होते हैं खाना बनाने के बाद उसे ढक कर रखती हूँ और मैं कहना को हमेशा एप्रेेन को यूज करते हुए ही बनाती हूँ मैं खाना पकाते समय गेस का उपयोग करती हूँ क्योंकि खाना आसानी से बन जाता है खाना बनाते समय कुछ और काम नहीं करती हूँ और सिर्फ खाना पूरे ध्यान से ही पूर्वक बनाती हूँ